आं माब्लाबा माब्लाबा समखौ ओरैबादि आंनि थाखाय जाथावै मोनो बे समफोरखौ आङो आखिनाय सम होननानै साननानै लाया मानोना बे समआ आंखौ बायदि बायदि बिथिंजों दैथिंलाङो बेखायनो आं बे समाव आखिनायनि हाबाफारिखौ जागायनो साना एबा मावा जाहोनआ बेनो आंनि माखासे साननि हाबाफारि थायो बे हाबाफारियाव आङो बैफोर हाबाफारिखौ मावफुंनो हाया जाय सम जायखौ आङो एंगारनो हायैबादि आंनि आखिनायनि समआ माब्लाबा सम खाखानाय बादि नङा जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो आंनि आखिनाय हाबफारिखौ आङो आखियो आरो आखिनायनि खामानिखौ फोजोबनोबो नाजायो